खाना बनबै कालके सावधानी बरतने चाही कियाकि आब तऽ आदमी गैस पर खाना बनबै छै गैस पर खाना बनबै छै तऽ इहो देखना चाही की कहीं गैस कतौसॅं लीक तऽ नहि कऽ रहल छै अगर गैस लीक करतै नहि पता चलि रहल छै तब हम जे माचिस जलेबै की लाइटर जलेबै तऽ ओहिसॅं की हेतै पूरे आगि पकड़ि लेतै आगि पकड़ि लेतै तऽ खाना बनबै लए अगर जाइ छियै तऽ हमरो आगि लागि जेतै लागि जेतै तऽ आदमीकेॅं बचनाइ भी मुश्किल रहै छै तऽ तैं दुआरेसॅं खाना बनबैसॅं पहिने लीकेजसभके चेक तऽ ज़रूर कए लेना चाही जेना चिमनीसभ लोक लगबै छै किचनमे तैं दुआरे जे दालिए छोंकयके रहै छै की सब्ज़ीए छोंकयके रहै छै ओकरा छौंकैत काल ओकरा ढँकिक छोंकनाइ चाही तऽ अहिसॅं आदमी अपन बचल रहै छै नहि तऽ सावधानी नहि बरतै तऽ कुछ भी भए सकै छै